ضلع لکھنؤ میں بہت سی تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں اس میں میں سے ایک مشہور تفریحی سرگرمیاں جو ہے تفریحی جگہ جو ہے وہ گھنٹہ گھر ہے یہاں پر بہت دور دراز سے بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر بعض اوقات وہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں بعض اوقات وہ لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں متحد ہوکر کھیلتے ہیں ایک دوسرے سے دوستی یاری بھائی چارگی قائم کرتے ہیں اور آپس میں لوگ گھومنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں خاص طور پہ مغرب کے بعد یہاں کا منظر بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے یہاں پہ لوگ بہت دور دراز سے آتے رہتے ہیں اور بارہا آپ آپ دیر رات تک پھر یہاں پر لوگوں کو موجود دیکھیں گے اور پائیں گے کہ لوگ یہاں پر کھیلوں میں اپنے اور سیر و تفریح میں مشغول ہیں سیلفیاں لیتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور بھی بہت سی سرگرمیاں یہاں پر کرتے ہیں وہ لوگ